हा असांजे शहर में अप्रेल वारे महीने में झूलेलाल जो त्योहार वॾो धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे ऐं असांजे झूलेलाल साईं जो मंदरु काफ़ी वॾो ठाहियो वियो आहे ऐं उन में दुनिया भर जा माण्हू ऐं ॿाहिरि खां जाम पर्यटक ईंदा आहिनि ऐं आकर्षित थींदा आहिनि ऐं असांजा सिंधियुनि जा मेला लॻंदा रहंदा आहिनि ऐं इन खां सवाइ आसांजे शहर में शिवरात्रीअ जो बि मेलो लॻंदो रहंदो आहे ऐं उन में मेले में जाम सारा पर्यटक ईंदा आहिनि ऐं उन खे मेले खे आकर्षित कंदा आहिनि ऐं उन में जाम सारा झूला ऐं स्टाल माण्हू लॻाईंदा आहिनि ऐं नयां नयां दुनिया भर खां माण्हू पंहिंजे शहर मां रांदीका खणी ईंदा आहिनि ऐं ॿारनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे